स्मार्टफोनसे हमरा आरके इएह एगो सुविधा भेल जे बतबै छी जे जे काज हमरा आरके कोनो अनतऽ जाइके पड़ै रै जेना कोनो मार्केट जाइके पड़ै चाहे कोनो दोकान जाइके पड़ै रहै स्मार्टफोनसे कोनो कागजे पोस्ट करैके रहै छलै ओसब कागज आब हमरे आर नीक अपने स्मार्टफोनसे भेज देली वॉट्सएपपर भेज देली चाहे फेसबुकपर भेज देली इन्स्टाग्रामपर भेज देली किछु से भेज देली ताकि स्मार्टफोन लेला से ई हमरा अपना आरके अपना आपके जे फायदा बुझाइ हइ जे काज दोसरके कहैके पड़ैत रहै ओ काज खुद हमे आर अपने कऽ लै छी ई इएहसब हमरा आरके स्मार्टफोनसे किछु लाभ मिलैए ताकि किछु अइसन भेलै जे स्मार्टफोनसे सोशल मीडिआके काम कऽ लेली जइसे फेसेबुकपर कोनो न्यूज आब आएल चाहे किछु कोनो घटना कहुँके भेल ओसब वीडिओ डालि देलक सब ओसब अपने आपसे देखि लेलहुँ चाहे जे कोनो समाचारपत्र भेल समाचार आर सुनैके रहल ईसब अपनेसे सुनि लेलहुँ ताकि दोसरके कहै लै अथी पुछैलए नहि जाइके पड़तै ककरो कोइ कहुँ अथी टी वी आर न्यूज आर नहि देखैके पड़ै हइ स्मार्टफोन लेलासे बहुत हमरा आरके फायदा भेल बहुत फायदा भेल जे इएहसब हमराके नीक लागैए